हैलो आं जी आं जी तुसें कोह्का कमरा चाहिदा डबल बैड ट्रिपल बैड इक्क कमरा दौं कमरे डबल बैड लग्गी जाना पंदरां सौ तक्क अंजी फेस्लिटी होनी सर्विस थ्होनी गीज़र एलईडी बगैरा खानै पीने दा अपना रेस्टोरेंट ऐ सर्विस ऐ रूम च अंजी तैलूं गै बंदा आं जी ठीक